असांए महाराष्ट्र में त किर्केट ॾाढी हलंदी आहे हींअर असां हिते बैरेकुन में हिकु लाल मिटी करे ग्राउंड आहे हुनमें टॉर्नामेंट थींदी रहंदी आहे जहा इलाही टीमियूं ईंदियूं आहिनि यारहं ॿारहं टीमियूं ईंदियूं आहिनि ऐं असां हिकु वॾो माण्हू आहे बिल्डर आहे उहो असांखे स्पॉन्सर कंदो आहे ऐं प्राइज़ बि रखंदो आहे हाणे लास्ट टाइम पंजाहु हज़ार जी कैश प्राइज़ रखी हुई ऐं टॉर्नामेंट जी प्राइज़ अलॻि हुई हुनमें ट्रॉफी अलॻि हुई ऐं समान जो ॾींदा आहिनि सभिनि खे उहो ॾिनो त ईअं ॾाढी असां हिते फैसिलिटी आहे ग्राउंड आहिनि स्कूल में स्कूल जा ग्राउंड आहिनि स्पोट्स क्लब आ असांजे हिते त हिते स्पोट्स क्लब में त असां हिते त वॾा वॾा जीअं एम एल ए हूंदा आहिनि असांजे हितां वॾा माण्हू हूंदा आहिनि जीअं बिल्डर थी विया त इहे माण्हू अची करे असांखे सपोट कंदा आहिनि वधाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि त फ़िलहालु असांजे हिते त ॾाढा सुठा माण्हू आहिनि जो असांखे सपोट करण लाइ रेडी आहिनि